ارے بہت وقت ہو گیا کب تک ہم ہمارے مقام تک پہنچ جائیں گے کیا ابھی ایک گھنٹہ ہے ارے بہت وقت لگ رہا ہے کیا کریں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ذرا جلدی چلنے کی کوشش کیجیے ارے یہ کیا یہ تو سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے اب کیا کریں اگر رک جائیں گے تو ہمیں بہت وقت لگ جائے گا اچھا یہاں سے رائٹ لے کر ہم دوسری سڑک سے اور نیا راستہ لے کر اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں پھر کتنا وقت لگے گا کیا بیس پچیس منٹ اور ہو جائیں گے راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے سڑک بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ لے لیجیے ہمیں وہاں مقام تک پہنچنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اتنا وقت لگے گا کوئی بات نہیں میں فون کر کر بتا دونگی کی ہم ہمیں تھوڑا اور وقت لگ جائے گا ہاں ہاں یہ راستے سے چلیے ذرا آہستہ چلائیے ہاں کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے ذرا آہستہ چلیے سنبھال کر چلیے ہاں چند ہی منٹ میں ہم ہمارے مقام پہ ہونگے ٹھیک ہے اچھی بات ہے